हमारे भारत की सबसे लोकप्रिय खेल है कबड्डी क्रिकेट और हाकी यहाँ के लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खेलते भी हैं और और यहाँ के नीस हैं नीरज चोपड़ा इनको गोल्ड मेडल भी मिला है और यह खेलने में भी बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट होता है तो सभी लोग एक साथ बैठ कर उनके क्रिकेट देखते हैं टी वी पर या मोबाइल पर सब लोग एक साथ बैठ कर देखते हैं हाथी का खेल होता है तो भी सब लोग एक साथ बैठ कर देखते हैं इसलिए यह सब लो खेल को भी लोग पसंद करते हैं और